ہم کیمرے سے بہت الگ الگ طرح کی تصویریں لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی تصویر لے سکتے ہیں جیسے کہ پوسٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام ہو گیا فیس بک ہو گیا یو ٹیوب ہو گیا ان علاوہ بھی کئی سارے پلیٹ فام ہے جن کا نام مجھے ابھی زیادہ پتہ تو نہیں ہے لیکن بہت ہیں ہم ان ان سب چیزوں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں اپنے اپنے فوٹو اور جو فوٹو ہوتی ہے وہ ہم اپنی لیتے ہیں اس میں پوٹریٹ فوٹو ہو گئی اور کئی فلٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں فوٹو میں وہ اس طرح کی فوٹو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو نیچر کی فوٹو ڈالنی ہے جیسے کہ پلانٹ ہو گئے فلاورس ہو گئے کلاؤٹس ہو گئے الگ الگ چیزیں آپ کی ان کی بیز ڈال کے اسٹوریز لگا سکتے اسٹوریز میں لوگ آپ کی اس فوٹو کو دیکھیں گے تصویر کو دیکھیں گے ان پہ لائک وغیرہ ملیں گے کمینٹس وغیرہ آئیں گے تو ان سب کو آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ ان فوٹو کا رسپانس کیسا جا رہا ہے پھر آپ موٹیویٹ ہو کے اور بھی فوٹوز ڈالیں گے اس پہ تو آپ کا اس میں فائدہ ہے اس میں آپ کو بینڈ وغیرہ بھی مل سکتی پروموشن کے لیے جو آپ کو پیسے دے اور جو فوٹوز جو ہمیں وہاں سے تصویر نیچر کی لے لی ہم نے اپنی لے لی ہم نے کئی ساری چیزوں کی لے لی بلڈنگ وغیرہ کی لے لی ہم نے الگ جگہ جا کے وہاں قی فوٹو لے سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں کہیں باہر انڈیا گیٹ گئے ہوئے ہیں جیسے ہم نے انڈیا گیٹ کی فوٹو لی اور ہم ساتھ میں اپنے انڈیا گیٹ کی فوٹو لے لی جیسے کہ انڈیا گیٹ کے ساتھ ساتھ میں کھڑے ہوئے لے لی اور ایک الگ سے انڈیا گیٹ کی لے لی کہ میں دونوں فوٹو پوسٹ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے جس سے مطلب اس پہ لائکس وغیرہ بھی آئیں گے کمینٹس وغیرہ بھی آئیں گے تو یہ سب صحیح رہتا ہے اس میں فائدہ بھی ہے لیکن زیادہ اپنی آئیڈنٹیٹی ریبیل نہ کریں اس میں کہ اس سے آپ کی پریشانی ہو جس سے تو اس سے ان سب چیزوں سے بچ کر رہے اور صحیح صحیح چیزیں کریں فوٹوز وغیرہ اپنی صحیح سے پوسٹ کریں پورے دیکھ کے کوئی چیز تو ریویل نہیں ہو رہی اس میں غلط چیز تو نہیں دکھ رہی ہے کوئی والیشن تو نہیں ہے اس میں گائیڈ لائنس فالو کر رہی ہیں یہ فوٹو ویسی ہی لیں تو یہ یہی میں کہنا چاہتا ہوں ان سب چیزوں پہ فوٹو صحیح سے لیں اور اب بہت چیزیں ہوتی ہیں فوٹوز لینے کے لیے کیمرہ کوائلٹی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ زیادہ اچھی کیمرہ کوائلٹی ہوگی زیادہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی آپ خود اچّھا لگے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے